مجھے پودے میں سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ گُلاب کا پھول گُلاب کا پھول ہے اور چمیلی ہے اِسی طرح سے بہت سارے پھول ہیں جس کو دیکھ کے لوگ خوش نما ہوتے ہیں اور اُس سے لوگوں کا روشن خیال اور دماغ کو فرحت بخش دیتا ہے اور پھولوں میں بہت سارے کے ہوٮٔے ہیں بہت سارے کے طرح اِس طرح سے پھول ہیں ہم سب کو چاہیے کہ پھولوں میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ پھول کا استعمال کیا جائے تو دیکھا جائے اُن کو پرکھا جائے ہم سب کو اچھی طرح سے اپنا اپنا پسندیدہ کو ظاہر کرنا چاہیے کس طرح کے پھول ہیں قدرت نے کس طرح سے اتنی اچھی چیزیں بنائی ہیں